हलो हाँ शुक्ला होटल से बोल रहे हैं क्या शुक्ला टी इस्टाल से बोल रहे हैं क्या आप कुछ आडर हमें बुक कराना है आपको तो आप आडर लिख लिखिएँ पहले कैसे हम चाय को आडर आपको दे रहे हैं दस कप चाय हमको चाहिए कम शक्कर वाली अदरक मामूली डाल दें और गुड़ की चाय रखती हैं आप क्या गुड़ की चाय रखती हैं क्या तो गुड़ की चाय हमको पसंद है तो गुड़ की चाय आप दस कप बनाएँ दस कप पहले आप आडर लिखें दस कप कम शक्कर वाली चाय दस कप गुड़ की चाय और यह आप एड्रेस लिखें आपके इस कगो नौकर है ना सप्लाई कर देंगे घर पर हाँ तो लिखिए हमारा पता लिखिए रेलवे इस्टेसन के नज़दीक सोहागपुर रेलवे इस्टेसन के नज़दीक तारबहार सोहागपुर पहँचाना है आपको हाँ तारबहार रेलवे इस्टेसन के पास सोहागपुर पेमेंट कितना होगा पेमेंट भी बताओ उसका पेमेंट कितना करना है दस कप

हाँ कुछ कंसेसन मिलेगा को दस कप चाय पर क्या अरे तो फुटकर चाय आप मान लो पाँच रुपये की दे रहे हैं तो उसको हमको चार और में दें दस का बात इखट्टी चाय सप्लाई हो रही है बीस कप जाएगी चाय आपको पास चलो ठीक है अच्छा चलो चलो ठीक है अच्छा मत कंसेसन करिए रख दीजिए ठीक है आप भेज दीजिए अति शीघ्र